اتّر پردیش میں قانونی نظام ٹھیک ہے بہتر ہے اچھا ہے یوں بھی نہیں کہا کہا جا سکتا کہ بہت اچھا ہے بہت عمدہ ہے اور کیونکہ قانونی نظام ایک حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن سب کے اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا کس کیونکہ یہ ایسا ایسا وقت چل رہا ہے بس اپنے فائدے کی چیز ہو تو وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور اپنے فائدے سے نہ ہو تو وہ چیز بری لگتی ہے اور ہر طرح کی پارٹیاں ہیں اور لیکن بے روزگاری عام ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوتی اور بھید بھاؤ بہت بڑھ رہا ہے اور بھید بھاؤ بڑھایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ چیزیں مجھے نامناسب محسوس ہوتی ہیں نامناسب لگتی ہیں اور مدھیہ پردیش گجرات جیسے جہاں پر بھی اس وقت جہاں پر سینٹر کی سرکار ہے سرکاریں ہیں اس سے ملتا جلتا اتّر پردیش میں قانونی نظام ہے اور ایک طریقے سے اس وقت کہا جاتا ہے بلڈوزر والا کی سرکار ہے یا جیسے بھی لوگ کہتے ہیں میڈیا والے کہتے ہیں ہر طرح کے مختلف مزاج کے لوگ ہیں مختلف اس طریقے سے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طریقے سے انسان کی مزاج بھی مختلف ہیں کوئی انسان کسی پارٹی کو چاہتا ہے کوئی انسان کسی پارٹی کو چاہتا ہے کوئی انسان کسی کو رہنما چاہتا ہے کوئی انسان کسی کو رہنما چاہتا ہے سب کے مختلف معاملات ہیں سب کے الگ الگ معاملات ہیں جن کا جن سے فائدہ زیادہ جڑا ہوا ہے وہ ان کے لیے وہ بہتر قانونی نظام یوں بھی بہتر کہہ سکتے ہیں ویسے یا ٹریف کا نظام ہو باقی کسی کا کیس کا معاملہ ہو تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھی ہیں لیکن آپس میں جو بھید بھاؤ کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے